جی میں بالکل اس بات کو ترجیح دینا چاہوں گا کہ بینکنگ کے دستاویزات ہماری علاقائی زبان میں دستیاب ہوں کیونکہ ہمارے یہاں تعلیم کو لے کر لوگ اتنے سیرئس نہیں ہیں اگر بینکنگ دستاویزات علاقائی زبان میں دستیاب ہوں گی تو زیادہ سے زیادہ لوگ بینک میں اپنے کھاتے کھلوائیں گے بینکوں سے قرض لیں گے جنس کی وجہ سے بینکوں کی کمائی وغیرہ ہوتی ہے